آس پاس کے قصبوں اور دیہاتوں میں میرا مختلف مقاصد سے آنا جانا لگا ہی رہتا ہے جیسے کہ زراعتی کاموں کے لیے یعنی جو کھیت ہیں ان میں زراعت کے متعلق کیا چل رہا ہے اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اور کچھ تعلقات ہیں اور تمثیلی واقعات جیسے خاندانی تعلقات اگر وہاں پر شادی ہو تو اس کے لیے اور جو تعلقات ہیں ان سے ملنے جلنے کے لیے یا کوئی مذہبی تہوارات ہے تو اس میں شرکت کے لیے اور سب سے زیادہ سیاحت دیہاتوں میں خوبصورت مناظر ہوتے ہیں زراعتی دستاویزات اور مقامی تہذیب کا مشاہدہ کرنے کے لیے بھی میں قصبوں کی تو طرف جاتا ہوں